भारत में भोजन बहुत प्रकार से बनाए जाते हैं जैसे कि कुछ लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ कि जैसे चावल दाल सब्ज़ी पूरी हलवा खीर आदि ऐसे बहुत सारी व्यंजन हैं जो भारत के भोजन इस प्रकार से हैं जो दैनिक जीवन में हम मसाले का उपयोग करते हैं वह कच्चे मसाले होतें हैं और कुछ गर्म मसाले होतें हैं जिन्हें हम कच्चे मसाले दैनिक जीवन में और गर्म मसाले हम कभी कभी उपयोग करते हैं हम इसको उपयोग में लाते हैं कब जब हमें कुछ अच्छा बनाना होता है तो हम गर्म मसालों का भी उपयोग करते हैं मैं भारत देश में गर्म मसाले और लोकप्रिय व्यंजन बहुत मिलते हैं हमारे यहाँ कि व्यंजन बहुत ही ख़ास और दिलचस्प होती है हमारे यहाँ मसाले भी हमारे भारत के बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट हैं